पहले के जो आदमी थे वो मतलब गाँव घर में जो है वो मैथिली बोलते थे और उसके बाद जो मतलब शिक्षा का जो मतलब विकास हुआ है इससे क्या हुआ कि मतलब जो भी विद्यार्थी हैं उ सकूल या विद्या विद्यालय जाते थे उसमें मतलब मैथिली पहले बोलते थे और मैथिली पढ़ते थे अब जो है सो मतलब कि जितना भी किता किताब आती है वो सब मतलब हिंदी में आती है उससे हिंदी पढ़ते पढ़ते आदमी गाँव घर का मतलब पूरा विकसित हो गया कि मतलब हिंदी ही भारत का राष्ट्रभाषा है और हिंदी ही यहाँ से मतलब गाँव से जो आदमी जाते थे वो बाहर में देखें मतलब सब हिंदी बोला है और सब हिंदी ही बोलते हैं तुम जहाँ भी गए वहाँ भी हिंदी बोलते हैं तो वहाँ के सब बच्चे बच्चे मतलब हिंदी अब बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदी और जिस शहर में जाएंगे वहीं पर ही हिंदी ही चलता है इता किताब हो या कोई भी जगह हो वहाँ पर हिंदी ही लिखा रहता है और मैथिली जो है जो मतलब नहीं चलता है और हिंदी ही सब जगह मतलब है और मत्ल हिंदी जो है जो सो मतलब किताब हो गया है और सकूल हो गया टीचर्ज़ हो गए उ सब बच्चे को मतलब सीखाते हैं कि जो बोलो सो हिंदी में बोलो और हिंदी ही सबसे अच्छा यहाँ का मतलब हो जाता है कि मतलब हिंदी ही बोलना चाहिए